हेल्लो हमर जे हमर पोती दिल्ली मे पढ़ैया ओकरा इसकुल जाई के व्यवस्था छै से ओ प्राइवेट वाहन जे होई छै से भाड़ा पर उपलब्ध छै ओहि सॅं ओ इसकुल जाइया आ फेर ओहि सॅं इसकुल सॅं वापस अबैया असुविधा तऽ कहियो कहियो भऽ जाइ छै जेना जेना कहियो वैन बला छुट्टी लऽ लै छै तऽ इसकुल बच्चा के छूटि जाइ छै ई एकटा असुविधा होइ छै लेकिन एहि तरहक असुविधा बड्ड कम होइ छै हऽ इसकुलक वैन एकदम समय पर भिनसर मे चल अबै छै आओर फेर ओ समय पर चल जाइ छै बच्चा के इसकुलसॅं लऽ कऽ समय पर डेरा पहुंचाय दै छै हॅं सुरक्षित छै किए तऽ ओहि मे ओ सीट मोताबिक बच्चा रहै छै असगरे बच्चा नहि रहै छै बच्चो के एबा जेबा मे मोन लागै छै एकाकीपन के अनुभव नहि होइ छै

ओकर जे छै व्यवस्था ताहि सॅं हम संतुष्ट छी हूँ आओर आओर एहि पर हमरा अहाँ पुछू तऽ कहै छी बच्चाकेॅं ड्राईवर सॅं हॅं ओ अपन अपन बच्चा जकाॅं लऽ जाइ छै बहुत सुन्दर ध्यान रखै छै सुरक्षा के ध्यान रखै छै आओर माने ओकर एकता गार्जियनके अभिभावक के भूमिका सेहो रहै छै आ एकटा बच्चा के हँसैत खेलायत लऽ जाइ तहू तरहक भूमिका मे ओ रहैया हॅं सब किछु छै